मैं डिजिटल भुगतान एप का उपयोग करता हूँ जैसे पेटीएम फ़ोनपे गूगलपे सभी से मैं लेन देन करता हूँ अगर हम बात करें इन लेन देनों में क्या सुरक्षा है या हम उस लेन देन से असुरक्षित तो नहीं है तो मेरे हिसाब से ये एप विश्वसनीय और सुरक्षित दोनों ही हैं क्योंकि अभी तक मैंने जब से ये आए हैं तब से मैं इनका यूं उपयोग कर रहा हूँ और आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे उससे कुछ लॉस हुआ हो तो मुझे लगता है ये सुरक्षित भी है और विश्वसनीय भी है